मुंहिंजो पसंदिदा रंग इअं त पिंक आहे ब्लैक आहे जीअं डार्क कलर थींदा आहिनि ब्लू वग़ैरह उहा मुंहिंजा फेवरेट कलर आहिनि पर अमुक माण्हुनि ते कहिड़ा कलर सुट कंदा आहिनि कहिड़ा न हू त हाणे हुननि जे मथां ही हूंदो आहे कोई माण्हू सुहिणो आहे त हुनजे मथां डार्क कलर सुठा लॻंदा आहिनि ऐं जेको थोरो सांवरो आहे हुनखे थोरा लाइट कलर सुठा लॻंदा आहिनि त मां त इअंई ॾिसंदी आहियां भई माण्हुनि कीअं साम्हूं वारो त हुनजे हिसाब सां कलर ॾिसजे ऐं माण्हू सुहिणो आहे त हुननि खे डार्क कलर सुठा लॻंदा आहिनि जीअं ब्लू थियो ब्लैक थियो डार्क ग्रीन कलर थियो हुननि खे इहा कलर सुठा लॻंदा आहिनि त मां हिन करे इहा डार्क कलर ई पायण पसंदि कंदी आहियां छोकी मुंहिंजो कलर थोरो खुलियल आहे ऐं जेका सावला आहिनि हुननि खे त लाइट कलर ई ठवंदा आहिनि लाइट कलर ठहंदा आहिनि मां हिन करे हुननि खे इअंई रंग पसंदि करण चवंदी आहियां की तव्हां पंहिंजे हिसाब सां पाणि ॾिसो तव्हांखे जेको कलर वणे तव्हां उहो पसंदि कयो ऐं मां इअंई सुझाव ॾींदी आहियां की न तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ई कलर पसंदि कयो